हेलो समीर ड्रायव्हर न्ही हांवेन साखरपुड्याक वचपा खातीर तुमची कॅब बूक केल्ली ता अजून पावूंक ना एक वर जाले आमी घरां न्हेसून रावल्यात कॅबाची वाट पळयता तुमी खंय पावल्यात तुमकां आनीक कितलो वेळ लागतलो किद्याक तर आमकां आमच्या डेस्टनी पॉयंटाचेर वेळार पावपाक जाय ना जाल्यार साखरपुड्याचो मुर्त आमकां चुकतलो मातसो तुमकां कितलो वेळ लागतलो तो कळयात आमकां खबर आसा हॉलिडे सिजन आसल्या कारणान खूब ट्रेफिक आसता सो प्लिज मातशें कळयात थॅक्यू